हैलो नमस्कार भइया तुस होटल दा बोल्ला दे अंजी मेरे जेह्ड़े गेस्ट आवा दे फॉरेन दा मिगी उंदे बास्तै खाना पीना जो बी किश तुसें गै करना कन्नै की इनें कमरा बी चाहिदा वीआईपी कमरा होना चाहिदा

आं जी

आं जी आं कमरे वीआईपी होने चाहिदे आं जी आं एह् खाना ठीक होना चाहिदा कोई शिकायत निं होना चाहिदी ठीक ऐ ठीक ऐ आं जी अगले म्हीनै दी दो तरीक ठीक ऐ